दौड़लासे बहुत फायदा होइ छै दौड़लासे शरीरके लिए बढ़िआँ होइ छै शरीरमे से सही रहै छै उर्जा बढ़ै छै दौड़लासे स्वास्थ्य ठीक रहै छै आओर लेकिन दौड़लासे नोकसानो छै अगर दौड़लिए गिर गेलिए चोट लागि गेलै तऽ ओ तऽ दरद करबे करतै तऽ लेकिन ओकरो उपाय छै चोट लागि गेलै तऽ ओकरा गरम सबसे पहिले तऽ गरम पानिसे ओकरा धोनाइ छै सूती कपड़ासे भिजैके ओकरा सेकनाइ छै ताहिके बाद होइ छै ओकरा महलम लगेबै ओहूसे नहि भेलै तऽ टैबलेट खै लेलिए लेकिन दौड़ैसे फायदा छै आओर दौड़ैसे नोकसानो छै तऽ नोकसान छै तऽ ओकर उपाय छै सबसे पहिले तऽ अपन घरेलू इलाज छै से गरम पानि बनैके ओकरा बाद ओकरा महलम लगेबै ओहूसे नहि ठीक भेलै तऽ टैबलेट लैके खै लेबै लेकिन सभकेँ दौड़ैके चाही सभके लिए फायदा होइ छै बच्चासे लैके तऽ उमरदार आदमी जे भी छै सभकेँ दौड़ैके चाही आओर सभकेँ शरीरपर धिआन दैके चाही दौड़लासे होइ छै कि पूरा शरीरके बॉडी बनै छै शरीर फ्रेश होइ छै खूनके दौरान बनै छै ओहिसे होइ छै कि डाइबिटीज ब्लड प्रेशर ईसब जे छै ईसब कन्ट्रोल रहै छै वॉश होइ छै शरीरके वॉश करना चाही सुबह सुबह ईसब जे छै अपन इलाज भेलै ई शरीरके लिए तऽ फायदा होइ छै सबसे पहिले छै जे सुबहमे घुमनाइ फिरनाइ खाली पेट करि घुमै के छै आओर ना नाक बन्द करिके साँस लेनाइ छै ई नाक बन्द करिके ई बगल साँस लेनाइ छै ईसब भेलै वॉश कएनाइ पूरा शरीरके वॉश होइ छै ओहिसे बेमारीसे लोक बचै छै अपना शरीरपर खुदके अपना धिआन देना चाही लेकिन शरीरपर धिआन नहि देबै तऽ बेमारीसे परेशान हेबै आओर छै आइकाल्हिके जुगमे लोग खानपानपर धिआन नहि दै छै बेसी खाके चटक पटक लेकिन जतना चटक पटक खएबै ओ शरीरके नोकसान करतै जबकि सादा खाना खएबै तऽ ओ शरीरके फैदा करतै तेल मसल्ला नहि खएनाइ छै जादे तेल नहि खएबै मसल्ला नहि खएबै आओर जे छै से गरम गरम खाना बनैके खएबै चावल कम खएबै रोटी जादे खएबै हरा सबजी खएबै आओर बेसी खादवला दवाइवला ओ सबजी नहि खएबै अपनासे अगर सबजी बनै रहल छिए उपजाबै छिए सबजीके उपचार करै छिए तऽ गोमूत्रके छिटिके करू ओ भै गेलै कीटनाशक अपनासे कीटनाशक बनैके ओकरामे एस्प्रे करू ओ सबजी खाउ खानपान जे खाइ छिए अपना सभकेँ गहूम धान कम खाद दैके ओ खाउ ईसब शरीरके लिए ठीक रहतै शरीरके बचाके ने रखनाइ छै आओर खाली पइसे देखबै पइसापर उपजेबै खएबै ढेरीके ढेरी खाद डालि देबै ढेरीके ढेरी दवाइ डालि देबै सबजी जे जेरगर फड़तै ओकरा उपजैके बेचबै ढेरिक उपजा हेतै बेचबै आओर वएह अपनहु ने खएबै दोसरोके नोकसानी हेतै तऽ ओ अपनहु नोकसानी हेतै खुदके आओर अगर दोसराके बारेमे सोचबै आओर अपनहुके बारेमे सोचबै अपनहु ठीक रहतै शरीर आओर दोसरोके लिए ठीक रहतै उपजे ने कम हेतै कमे ने सबजी फड़तै लेकिन शरीरके लिए तऽ फायदा हेतै एहिसब चीजपर धिआन दैके चाही